मुंहिंजो पसंदीदा खिलाड़ी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी आहे उहो जाम सहिनशील जाम

हुनखे केप्टन कूल बि चवंदा आहिनि छो उहो हर का सिचवेशन में दिमाग़ु थधो रखे करे हुनखे टेकल कंदो आहे ऐं हुनखे सॉल्व कंदो आहे अगरि मां हुन सां कॾहिं मिलंदमि त मां हुन खां इहो पुछंदमि की उहो हर का सिचवेशन में शांत किअं रहंदो आहे ऐं सहिनशीलता सां डिसीजन्स किअं खणंदो आहे ऐं हेॾी महिनत सक्सेस न मिलण खां पोइ बि महिनत किअं न छॾींदो आहे